گڈ مارننگ سر کیا آپ ہیلتھ انسورینس ایجنٹ بات کر رہے ہیں سر مجھے ہیلتھ انسورینس کے بارے میں جاننا تھا اس کے بارے میں کیا پلان ہے مجھے کچھ بتائیں گے تو اس کے بارے میں کیا کیا پلان ہو سکتے ہیں مجھے میری مدد کیجیے سر بتائیے مجھے میں اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں اچھا سر اس کا فائدہ کس طرح ہوگا سر مجھے اس کے بارے میں ذرا ڈٹیل سے بتا دیجیے گا اچھا چھ مہینے کا چھ مہینے کا سر کتنے کا پڑے گا

جی دس ہزار اگر میں بھرتا ہوں تو مجھے کتنے لاکھ ملیں گے اس میں اچھا سال بھر میں اگر جوڑو فیملی ممبر کتنے جڑ سکتے ہیں سال بھر میں سال سال والے میں اگر میں ہیلتھ انسورینس بھروں تو اچھا تو سب کا یہی رہے گا سر اس کے علاوہ میں سر کوئی پلان ہو تو مجھے اور اس کے بارے میں اور ڈٹیل سے بتا دیجیے گا جی جی اگر میں جی اگر ویسے اٹھارہ سر اٹھارہ مہینے بھی دو سال یا چوبیس مہینے سے بھرتا ہوں تو اس میں کیا اس میں کیا ملے گا مجھے اچھا اچھا اچھا کون سا رہے گا سر ٹھیک ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو بہت اچھے سر بہت شکریہ آپ کا